प्रधानमन्त्रीके मतलब की योगा देलकै छै बाल बच्चा सबके की मतलब नाम लिखैलकै से बच्चा सब साटीर्फिकेट भी निकललै छै बहुत भी शिक्षा भी बाल बच्चाके मतलब देलकै छै सरकार मतलब योगा बढ़िऑं देलकै से अच्छा देलकै छै मतलब सरकार देलकै छै आँय की मोदी सरकार की बहुत सुन्दर मतलब बच्चा सबके मतलब देलकै छै की कहै छै साटीर्फिकेट भी मिललैया बाल बच्चाके देलकै छै